गुरुनानकजीअ जी महिमा अॼु मां तव्हां खे गुरुनानकजीअ जी महिमा ॿुधायव उन में कुझु साखियूं चमत्कार ऐ अमृत वेले जे बारे में ॿुधायाव मां तव्हां खे पहिंजो तजुर्बो थो ॿुधायां मां अमृत वेले उथंदो आहियां सुबुह जो साढे टी बजे उथंदो आहियां ऐं मां रिंकू वीर जी वटि वेंदो आहियां गुरु नानकजीअ जी स्टोरी इएं गुरु नानक जी असां खे इहा सिखिया ॾिनी त एक ओंकार मतिलब सभु गुरु इकु ई आहिनि कोई फ़र्क़ु नाहे कहिड़े गुरु में असां जे गुरु ग्रंथ साहिब में बि इहो ई लिखियलु आहे त इक ओंकार सभिनी खां पहिरियों अख़रु इन करे लिखियो वियो आहे की सभु हिकु ई आहिनि चमत्कार गुरु नानकजीअ जा ऐतरा चमत्कार आहिनि त अमृत वेले उथी करे मूंखे सुठा ख़याल ईंदा आहिनि मुंहिंजी एनर्जी सुठी थींदी आ मुंहिंजा भाव सुठा थींदा आहिनि मुंहिंजी आदतूं सभु छॾिजी वेयूं आहिनि ख़राब ऐं इहो सभु जेको बि थियो आहे सिर्फ़ु मुंहिंजे गुरु नानकजीअ करे ई थियो आहे गुरु नानकजीअ लाइ मां छा बयानु कयां मूंखे कुझु ख़बर ई नाहे हुननि जे बारे में मां छा लिखां असांजे गुरु ग्रंथ साहिब जी जेको ॾिनो अथईं असांजे गुरु गोबिंद सिंघ जी साहिब चयो आ कि मां तव्हां खे अहिड़ो गुरु थो ॾेई वञा जंहिंजो कॾहिं मरणु ॾींहुं न ईंदो मतलबु मां अहिड़ो गुरु तव्हां खे ॾेइ थो वञा जंहिंजो कॾहिं बि मरणु ॾींहुं न ईंदो उहो ॾिनईं असां खे गुरु ग्रंथ साहिब जी असां जे गुरुनि में ॾह गुरु हुआ टोटली अऊं असांजो सभिनि खां वॾो गुरू आहे गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी पंहिंजे ज़िंदगीअ में ऐॾा मुश्किलियूं ॾिठई ऐॾियूं सभु कुझु ॾीनई हुन खां पोइ बसि इहो असां खे सेखारियाईं कि तव्हां नाम जपंदा रहो नाम जपंदा रहो नाम जपण सां असां जे जेके बि मन में बूरियूं ख़्यालियूं आहिनि ऐं असां जे जेके बि मुश्किलूं आहिनि सभु दूरि थी वेंदियूं आहिनि नाम जी महिमा मां छा ॿुधायां तव्हां खे नाम जी ताक़त मां तव्हां खे लबज़नि में बयानु न करे सघंदो आ मां मुंहिंजे गुरुअ मां इहो ई सिखियो आं मुंहिंजे रिंकू वीर जीअ मां इहो ही सिखियो आ की हमेशा नाम जपंदा रहो मुश्किल वक़्त में बि नाम जपंदा रहो ऐं संतनि जी महिमा ऐॾी आ मां तव्हां खे ही बि बयान न करे सघां असां जे हिन्दुस्तान में ऐॾा संत आहिनि ऐॾा अहिनि कि मां चई बि न सघंदो आं रिशी मुनी सभु वेठा आहिनि पहाड़नि ते तपस्या था कनि मां रिंकू वीर जीअ खे मञींदो आ मां सेवा कंदो आहियां उते साउंड जी सिस्टम जी मां रिंकू वीर जीअ सां जाम कुझु सिखीयो आ हुननि साखियूं ॿुधायाऊं अमृत वेले जे बारे में ॿुधायाऊं अमृत वेले जी महिमां ॿुधायाऊं मां हेतिरा चमत्कार ॾिठा पहिंजी ज़िंदगीअ में कि मां बयान न करे सघंदो आहियां गुरु नानकजीअ जा ऐतिरा गुण आहिनि कि मां उहे चई न सघंदो आं पर हुननि जो हिकिड़ो ही उपदेश हो कि सभु गुरु हिकु ई आहिनि कोई अलॻि नाहे न राम अलॻि आहे न हनुमान अलॻि आहे न कोइ अलॻि आहे सभु आहिनि त हिकु ही आहिनि सभु हिकु में ई वसियल आहिनि मां इहो ई थो चवण चाहियां उपदेश इहो ई थो ॾियणु चाहियां त नाम जपियो चाहे कोई बि हुजे कहिड़े बि धर्म में हुजे असां जे गुरुदवारो अम्रतसर में बि आहे जंहिं में चारि दरवाजा गुरु नानक ठाहिया अथईं हुन जो मतिलब आहे की कोई बि धर्मु नंढो वॾो न आहे सभु हिकिड़ा ई आहिनि